جی بول رہے ہیں جی اوکے ٹھیک ہے بولیں

جی جی ٹھیک ہے ابھی کیا پریشانی ہو رہی ہے ہو جا رہی ہے آپ کو آپ دوا کھا رہے ہیں پھر بھی آپ کو آوا آرام نہیں ہو رہا آپ جو بول رہے ہیں تو ابھی کیا آپ کو آپ کو کیا کیا کیا پریشانیاں ہو رہی ہیں اچھا جی جی جی جی ہاں جیسا کہ آپ پہلی مرتبہ جب آئے تھے دوا لینے کے لیے تو آپ کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ یہ کچھ دوائیں ہیں آپ ان کا استعمال کریے اگر آپ کو دوا سے آرام ہو جا رہا ہے تو آپ آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ کو اگر دوا سے آرام نہیں ہو رہا ہے تو آپریشن کرنا پڑے گا لاسٹ اس چیز کا آپریشن ہی تھا تو ٹھیک ہے آپ اگر آپریشن کرانا چاہتے ہیں تو آپریشن کرانے کے لیے دو طریقے ہیں ایک لیزر سرجری ہوتی ہے اور ایک اوپن سرجری ہوتی ہے تو آپ کون سا پریفر کریں گے اچھا اچھا اچھ اچھ اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں ساری چیزیں بتا دیں مطلب آپ کو آپ کو ریکوری اس سے اچھی طریقے سے جلدی مل پائے گی اور کس میں پیسہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ لگے دیکھیے جو لیزر لیزر سرجری جو ہوتی ہے وہ تھوڑا ڈیجیٹل ہے اور اس کے لیے تھوڑے پیسے آپ کو زیادہ دینے دینے پڑیں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بہت کم دنوں میں آپ کی ریکوری ہو جائے گی آپ چلنے پھرنے لگیں گے جو اوپن سرجری ہوتی ہے اس کا تھوڑا پیسے تو کم لگیں گے لیکن اس سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ دس دن بارہ دن بھی لگ جائیں چلنے پھرنے میں تو آپ کو تھوڑا پریشانی بھی زیادہ لگے گی تو آپ جیسا آپ کو سمجھ میں آئے ویسا کریے ہاں ہاں اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل ہاں ہاں ہاں اچھا ہاں ہاں ہاں بالکل دیکھیے اب لیزر سرجری کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے اندر اندر آپ بالکل طریقے سے مطلب آپ چلنے پھرنے قابل ہو جائیں گے ہلکا پھلکا آپ کام بھی کر لیں گے ہلکا پھلکا آپ کو بتایا جائے گا کس طریقے سے آپ کو کتنا ٹہلنا ہے کتنا چلنا ہے ایک لیمیٹیڈ وقت رہے گا آپ کے لیے ٹھیک ہے

ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے شکریہ